औ अह आदा ना नोङो अह अह आं एसे गयनि सोमोन्दैसो नोंनियाव सोंनो सानदोंमोन गय जायो ना अह आं गय बागान खामनो सानदोंमोन फुलि खामबा बिसिबांसो नांगोन आरो बेसेबां गोबावदो गायनांगोन इखो ए ओह उम जागाया ओं अह अह बायनानै गायगोन आरो आं उम उम उम उम ओह उम उम उम गिदिरबोला उम अह अह अह फुलिखो जिदिना गायो ओह मुलाम्फा मोनना मोना अदालगुरि जिल्लायावलाय उम मानि आं उम आं ओरैनो थिनि बिघासो गायनो सानदोंमोन आरो थिनि बिघायाव बिसिबांसो फुलि नांगोन ए उम उम फुलि नांगोन नङा होमबा ओह ओह अह जागोन दे ओह अह उम उम जागोन उम

औ अह

ए उम उम उम आथससो ए उम ओह दे आं बिसिबां बुंनो सानदोंमोन उम दोनथनोसै दे ओह दे जागोन दे